ہیلو جیو کمپنی سے بات کر رہی ہیں جی آپ کے یہاں سم ملتا ہے جی مجھے ضرورت تھی چاہیے تھا جی تو ہم کیا سب لگے گا اس میں کیا ڈاکیومینٹس لگتا ہے لینے کے لیے جی جی

جی تو دکان ہے کب تک کھلا رہتا ہے آپ کا جی جی ہے چار سو تین سو تک کا تو آتا ہی ہے سم ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے جب تین مہینے کا فری ریچارج ہے تو پانچ سو روپے تو پھر بھی آپ کم ہی لے رہی ہیں جی جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ میں لینے کے لیے تیار ہوں بٹ آپ بتا دیتی مجھے کب آنا ہوگا لینے کے لیے سم جی تو جی

تو ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو دکان پہ آتے ہیں پھر لے لیں گے ٹھیک ہے اوکے